دیکھیے جب ہم پہلے اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو ہمارے گاؤں میں جو ہے موسم بھی بہت اچھا رہتا تھا اور ماحول کے حساب سے بہت بڑھیا کھیلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی ہمارا پاس میں جنگل میں رہا کرتے تھے خوب کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہے پبلک ہندوستان میں اتنی ہو گئی ہے دلّی میں شہروں میں گوتم بدھ نگر میں آیا ہوا ہوں تو گوتم بدھ نگر میں کافی ہلچل ہے کافی بھیڑ ہے کافی لوگ رہتے ہیں تو یہاں تو کھیتی باڑی ہے نہیں کیونکہ کچھ جتنی بھی زمینیں ہوتی ہیں لوگ باغ پلاٹ لے کاٹ کر بلڈنگیں بنا رہے ہیں فلیٹ بنا رہے ہیں تاکہ ترقی کی راہ پر چل سکیں لوگوں کو فلیٹ دے سکیں گھر بنا بنا کے دے سکیں کھیتی باڑی تو اب آج کل بالکل پہاڑی علاقہ میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور موسم جو ہے کافی بدل رہا ہے اور ہندوستان کا موسم ہر سال بدلتا ہے اور کافی چینجنگ موسموں میں ہو چکی ہے